गुजरात जे माण्हुनि खे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते घुमणु और नई नई वैरायटी खाइण में और ठाहिण में ज्यादा पसंदि कंदा आहिनि